गावसोरनि समाजाव गेलेमु गेलेनायनि गोनांथिनि सायाव गामियारि सुबुंफोरा मा साननाय दं बेयाव जोंनि गामियारि ओनसोलफोरा गोबां साननाय दङ मानो होनोब्ला जोंहा गेलेमु आयदाजोंबो जोंनि थांना थानायनि राहा लामा फैयो मानो होनोब्ला गेलेनाय बिथिंजों गोबां सुबुंफ्रानो जोंहा गावनि गावनि ओनसोल समाज बायदिखौ मुं लाखिनो हायो मानो होनोब्ला गाव गोसो जानानै नाजानायनि गेजेरजों आरो समाजफोरा नोजोर होनानै हेफाजाब होनायनि गेजेरजों खायसे सुबुंखौ समाजारिफोरा ओनसोलनि गामिनि गावनि बिमा बिफानि नामफोरखौ लाखिनो थाखाय जोंहा खायसे सुबुंफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ जोंहा थुलुंगाखां होनायजों गोबां नुनो मोननाय जायो दानि जुगाव गेलेमु आयदायाव जोंहा गोबां सुबुंफोरा आवगायबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो जोंहा आवगायलांबाय थानो हागोन मानो होनोब्ला जोंनि जोंनि सुबुंफोराबो खेला धुला बायदिसिना गेलेनाय बिथिङाव गोसो गुदुंखा आरो बै हिसाबै गोसो गुदुं दं हिसाबै बिदिनो सासे सासे सुबुं सम्पद जोंहा सोरजिलांनोबो हादों जेरै जोंहा हलिचरन दुर्गा दास बर' बिथांमोना फुटबल गेलेनानै जोंहा मुंदांखा जानो हादों आरो गुबुन हादरनिखौ सानोब्ला जोंहा रनाल्ड' ख्रिस्टियान' रनाल्ड' रनाल्डिनह' मेसि बिथांमोना गेलेनायनि बिथिंजों सारा बुहुमावनो बिथांमोनखौ सिनायथि मोनो बे हिसाबै जोंहाबो गोबां गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा जोंहा बिसोरखौ खोनानानै बिसोरखौ नुनानै जोंनि समाजनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बिथांमोन बायदि सासे सुबुं सम्पद खालामनो सोरजिनो जोंहा नाजायो न'खर आरो गामिनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेनिखायनो जोंहा गोबां सुबुंफोरखौ आथिखाल मुगायाव हेफाजाब होनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो सासे सासे सासे सासे सुबुं सम्पद जोंनि बर'नि गेजेरावबो ओंखारबोगासिनो दङ गेलेनायनि बिथिङाव हारिमुनि बिथिङाव बेनिखायनो जोंहा दानि बे दावगालु मुगायाव जोंहा बेफोर खेला गेलेनायनि फारसे समाज न'खरफ्रा जोंहा गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ जोंहा गोसो गुदुंखौ नुनानै जोङो थुलुंगानायफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो बे हिसाबैनो जोंनि लाइमोन सुबुंफोराबो दावगालांदों दावगालांदों जौगालांगासिनो दङ ओंखारलांबाय थादों बेबायदिनो सुबुं सम्पद आरो इयुनावबो सुबुं सम्पद ओंखारबावगोन जों मिथिनो हायो दि समाजारिफोरा हेफाजाब होआब्ला आरो न'खरा हेफाजाब होआब्ला जोंनि लाइमोन सुबुंफोरा जायफोरा गोसो गुदुं बिथांमोना जोंहा गोग्लैसोनानै थागोन बेनिखायनो जोंहा गोबां बिमा बिफाफोरा आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा बे जायफोरा गोसो गुदुं सुबुं बिथांमोनखौ हेफाजाब होनानै देरहालांनाय जौगालांनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोन्दों बिदिनो जोंहा आरो माखासे पलिटिकेल पार्टिनिफ्रायबो जोंहा गेलेमु आयदा बायदिसिनाफोराव गोबां लाइमोनफोरखौ जोंहा हेफाजाब होनाय नुदों दानि बे दानि बे मुगायाव बेनिखायनो जोंनि बांसिन सुबुंफोरा जोंहा रोंखा राखा जानोबो रोंखा राखा जानायाबो गोबां बांबोगासिनो दङ बेनिखायनो जोंहा जोंनि समाजनिफ्राय बुंनो गोनाङा बेनो दि जायफोरा गोसो गुदुं बेफोरखौ नोजोर होनानै थुलुंगाखां होनायानो गावबा गावनि दायित्य' दायित्य' थानायजों लोगोसे जोंनि बे लाइमोन सुबुंफोरा गाव गावनोबो दायित्य' लानानै जोंहा जौगासारलांनायखौबो जों नुनो मोन्दों गोबाङानो बिदि साक्सेस जालांनायखौ जोंबो नुनो मोन्दों